जों उन्दै समब्ला नुनो मोनोमोन दुब्लि फोथाराव नुनाय माने जोंनो थाङोमोन मोसौजों नांगोलजों हालेवनाय आरो खोब मोजांबो जमा जमा मेथाइ खनलायलायनानै मोजां नुयोमोन नाथाय दिनैनि मुगाजों जुदि जुजि लांनोब्ला खायदाफोरा जाया बेनिखायनो दा नुनो मोनो दिनैनि दिनाव दा नोङो जायगाफोरबो गैला मोसौ मोसानि खानायनि थाखाय दानि जुगाव जाबाय जिथु दिजिटेल जुग होननानै बुङो जों न'खरफ्रोमबो दानिया मोसौनि अनगायै गारि घरा नुनो मोनोसै जाय दुब्लि बारियाव जों ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै माइ गायनाय खोब मोनसे मोजां सानना लायो समखौ जों बासायनो हायो साफ्रोमबो गामि ओनसोलाव बा थाउन ओनसोलाव नुनो मोनगोन जोङो गोदान मेथदखौनो होननांसिगोन ट्रेक्ट'रजोंनो हालेवनाय मेसिनजोंनो माइ गायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो गोदान मेथद हिसाबै जोङो माइ गायनाय आयदायाव जोङो बेबायदि मेसिनजों गायनाया जों नुनो मोनो लोगोसे जिथु हासार रासायनिक बेखौ

होआबानो जायाबायदि जों नुहरबाय बयखौबो जों होनाय नुयो फिथाइखौ बुथुमनो थाखाय गोदान इनभेन्सन हिसाबै मोजां जादों होननानै आं सानो किन्थु फारसेथि गाज्रि जायो हाफोरा गाज्रि जालाङो जिथु हासार हुसारनि बाहायनायनि थाखाय खिन्थु माइ गायनाय जिथु आयदा खेथि मावनाय आयदा दुब्लि बारियाव थिगानो दङ जों समजों खारफानो हायो बेखिनिखौनो आं बुंबाय